हेलो हालचाल ठीके छै मानिके चलू जे सब्जी उब्जी को कोन कोन सब्जी लेबै तऽ बैगन चालीस रूपये होत देखियौ बौआ अपना खेत के नहि छै हमहूँ सब खरीदके अनै छी खेती बला जे कहै छथिन बड्ड मेहनत करैके होइ छै तऽ तऽ हम हमरे जदि महंगा दै है तब हम अपन बोनि बचाइये कऽ ने अहाँके हम देब बेचब हमहूँ दू रुपैआ ओहिमे अहाँके हम फायदा लै छी लेबै चलू लेबै तऽ दू रुपैआ हम एक रुपैआ कम कऽ देब चलू जे अहाँ अयबै ने तऽ अयबै लै लऽ तऽ हम लगा देब कोबी है कोबी है पैंतीस मटर है चालीस आओर करैला है करैला है पचास साठि आब देखियौ बौआ हमरा हमहूँ कीन कऽ लबै छियै आब मानिके चलू जे हमरा बचतै तब ने हमे अहाँके देब लेबै तऽ ओहिमे एक आध दू रुपैआ हम कम कऽ देबै कतेक लेबै हँ तऽ पचास साठि किलो लेबै ने तऽ हँ हँ हँ हँ बौआ मानिके चलू जे चलू ओहिमे हम से किछु कम कऽ देब पाॅंच रूपा आर अखनी बौआ बौआ बहुत नोकसान भऽ जेतै बहुत महॅंगा कीन कऽ अनली यऽ हँ हँ तऽ आबू आ अहाँ देखियो लेबै आ समानो देख लेबै आ रेटो चलू अयबै तऽ किछु कम बेस भइये ने जेतै हँ आउ